दिक्खो जी अगर रेआसी डिस्ट्रिक दी गल्ल कीती जा रेआसी डिस्ट्रिक जेह्ड़ी ऐ बड़ियां हरियां जेह्ड़ियां असें मेन जेह्ड़ियां ओप्पर्चुनिटियां जेह्कियां असें नेईं थ्होंदियां असें केह् होंदा कि ओह्दा असें बड़ियां हारियां असें प्राब्लमां कन्नै असें मतलब फेस करने पौंदा जि'यां कि आखेआ जा जि'यां एजुकेशन डिस्ट्रिक च एजुकेशन दे बारे च गल्ल कीती जा जि'यां सिटी च होंदा कि हर इक जेह्ड़ी ऐ मतलल बेसिक जेह्की ऐ सुविधा मतलब असें मतलब सिटी दे लौह्के जागतें अवेलेबल होंदी ऐ लेकिन साढ़े जेह्ड़े ग्रां दे जागत होंदे असें ओह्दे बारे च कोई खास पता नेईं होंदा ते बाकी अगर इम्प्लायमेंट बी कीती जा साढ़े उत्थै ते ओह् बी बड़ी घट्ट ऐ मतलब जैदा इन्नी जिन्नी सिटी इ'यां ते चलो है पर सिटी दे बराबर च इत्थै कोई जैदा इम्प्लायमेंट नेईं ऐ बाकी लीडरशिप दी गल्ल कीती जा लीडरशिप साढ़े ग्रां चा उ'यै बंदा निकली सकदा जेह्ड़ा शैह्रे च र'वै दा होऐ जां थोह्ड़ा मता जंदा होऐ जां मतलब कोई सोशल मीडिया दा थोह्ड़ा मतलब जूस करै दा होऐ तां उ'यै जेह्ड़ा साढ़े चा बंदा अग्गें निकली सकदा बाकी कोई आखै कि ग्रां बिच्चा कोई जागत जेह्ड़ा लीडरशिप जां लीडरशिप करी सकग ऐसा बड़ा घट्ट चांस मतलब नब्बै परसेंट चांस जेह्ड़े असें नेईं होंदे के अस लीडरशिप करी सकचै बाकी इंडस्ट्रियें बारै गल्ल कीती जा तां इंडस्ट्रियां बी साढ़े ग्रां च कोई खास आखेआ जा ते इत्थै है निं ऐन मतलब बड़ियां घट कोई है मिकी ते कोई भाई पता निं मेरे स्हाबे ते मिकी ते कोई लब्भियां निं जां मतलब मिकी कोई पता नेईं इ'दे बारे च कि इंडस्ट्रियां बी होङन बाकी गवर्नमेंट जाब ते अस आपूं अनपढ़ माराज असें इंडस्ट्रियें बारे च बी मतलब जाब दे बारे च बी कोई असें मतलब मिकी ते लगदा निं कि कोई दस परसेंट बी होंङन उ'यै पराने पराने जेह्ड़े पैह्लें दे बंदे जेह्ड़े लग्गी दे साढ़े तां उ'यै न बाकी नमियां जेह्ड़ियां त्रै चार साल होई गे पोस्टां कोई नेईं आइयां गवर्नमेंट जाब जेह्ड़ी गवर्नमेंट जाब जेह्ड़ियां साढ़ी बिलकुल जीरो उप्पर अनइम्प्लायमेंट जेह्ड़ी ऐ जीरो उप्पर आई दी मतलब इक कोई पैसा नेईं जागत नौजोआन खज्जल होआ दे बाकी वोकेशनल ट्रेनिंग दी गल्ल कीती जा कोई ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट नेईं हैन सिटी च होंङन लेकिन कोई ग्रां दी गल्ल कीती जा तां उत्थै नेईं हैन असें जेह्ड़ी अस रेआसी डिस्ट्रिक दी गल्ल करचै जां होआ दी जेह्ड़ी असें बड़ियां हारियां जेह्ड़ियां प्राब्लमां न असें फेस करने प'वै दियां न